गामक खेल आ शहरके खेलमे बहुत अन्तर छैक गामके लोग खेत गली मोहल्ला चौक पर खेलाइ छै ओएह शहरके लोक मैदानमे खेलाइ छै ऐ गली गामके लोगके पास खेलकूद करैके भेल किछु खास उपकरण नहि होइत छै आ शहरके लोगके पास खेलकूद करैके लिए बहुत किछु होइत छै ओ सब ओकर खेलके ड्रेस लएके खेलैए जेना कि बास्केट बॉल फुटबॉल क्रिकेट आओर सब चीज गामक लोग गली मोहल्लामे खेलैए लुका छिपी भागो पकड़ो कब्बडी खोखो गामक खेल आ शहरके खेलमे बहुत अंतर होइत यऽ